ہیلو یہ اوبر آٹو جی یہ یہ میں جی میں نے ہی ٹیکسی بک کی ہے بی یو ڈی سے آئی آئی آئی ایم کے لیے آپ آپ اب تک آئے نہیں کتنی دیر میں آئیں گے آپ نہیں یہیں یہیں بی بی ڈی پہ میں کھڑا ہوا ہوں روڈ کے اس سائڈ کراؤن کراؤن مال کے اپوزٹ سائڈ میں جی اور یہ کتنا ٹائم کتنا ٹائم لگے گا آپ کو آنے میں جی اوکے اوکے میں اسی سائڈ اسی سائڈ میں کھڑا ہوا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے